अ ओमफाय अ देलाय सोंलाय

जोंनिया बेयावथ' बान्दोनि दैया अबेबा जायगायाव मोनो अबेबा जायगायाव मोना अखा दैजोंनो अखा दैजों गायनाय जायो जेराव बान्दोनि दै मोना बेयाव अखानि दैजों गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बान्दोनि दै मोननायावथ' बान्दोनि दैजोंनो गायजायो ओमफ्राय अबेबा बोसोराव आरो अखा बाराब्ला दैया बारा जायो अबेबा बोसोराव आरो दैया अखायानो खमब्ला दैयानो गैया जायो आरो बिदिनो गायनो हाया मानो हाया जायो बोरि हाफ्राव बिदि जायो आरो

बे जोंनाव बारा फैया एसे एसे फैयो ओहो बे बोरि हायाव गाखोलायनाय फैया आरो ओमफ्राय बे जेराव एसे दहला दहलायावल' मोनो ओमफाय बे जोंनि आंनि न' खाथिनियावनो थाङो दङ बे मोनसे केनेला बेयाव बिदिनो दै अखा बारा बा अखा खमब्ला दै फैया अखा बाराब्ला हले फैयो बिदिनो बुहुद देरो गिदिरानो जायो लोमसावलायनाय जायो सेमोन देग्लाय सेमोन थांनाय नङा ओइ असिममोन हैनो बुहुद दै जादों जोंनि लामाफोराव थाबायलायनो हायि जादों आरो

ओरैनो जोंनि बे खन्दआवलाय बे एसेग्राब बोहैलांनाय जाया हिसाबनि जायो एसेग्राबबो जोंनाव दै गिदिरद्राय गैया नालाय जोंनि उदालगुरियाव ओइथिं उननि जोंनि ओरै सानजाहा जोंनि उदालगुरिनि सानजाहा जोंनि थानायनि सानजाहा इयाव एसे बारा जायो इयाव बलनदि दै होननाय दं बेयाव एसे बारा जायो बेयावनो न' बां बुखार लांजानाय खोनादों आंबो थांनाय जायाखै बिथिं दै जानाय समाव जोंनावबो जादोंमोन नालाय आं थांना नायहैनाय जायाखै आरो

औ इदिनो खस्थ' मोनो